हम चूल्हा पर भनसा करै छियै हमरा चूल्हा पर भनसा करयमे नीक लागै छै ताहि दुआरे कि चूल्हा परके भनसा कयल भनसा नीक होइ छै भोजन जे बनबै छियै ओ ठीक रहै छै ओकरामे कोनो एहेन प्रोबलम नहि होइ छै आब जे नबका गैस निकललैए ओहिमे गैस पर जे खाना बनै छै तऽ कमसम हम बनबै छियै ताहि दुआरे कि गैस पर जे खाना बनै छै ओतेक नीक नहि होइ छै खाना तहि दुआरे नीक नहि होइ छै कि ओकरा गैस पर जे खाना बनै छै ओहिमे कोनो बिमारियो भए सकै छै तहि दुआरे लकड़ी पर जे खाना बनै छै चूल्हा पर ओहिमे कोनो गैसके प्रोबलम नहि होइ छै आइ काल्हि जे ओतेक ओतेक पेशेंट जे होइ छै गैसके प्रोबलम जे होइ छै किए होइ छै कि गैस पर खाना बनबै छै बहुत अधिक लकड़ी चूल्हाके साधन ओकरा लग नहि होइ छै ताहि दुआरे चूल्हा पर नहि भनसा करै छै तऽ भनसा चूल्हा पर नहि करै छै ताहि दुआरे ही तऽ ओतबा प्रोबलम होइ छै चूल्हा पर भी भनसा करना चाहिए खाना बनाना चाहिए भनसा बनबै छै चूल्हा पर तभी नीक होइ छै और की कहै छै गैसो पर बनबै छै तऽ नीक होइ छै लेकिन ओतेक नीक गैस पर नहि होइ छै जतेक नीक कि चूल्हा पर भनसा करै छै से नीक होइ छै भऽ तऽ जाइ छै भनसा गैसो पर लेकिन कि कनि गैस पर आसान होइ छै भनसा करैमे लेकिन चूल्हा पर तऽ नहि होइ छै आसानी कनि टा बैसऽ पड़ै छै ओहि ठाम तऽ बैसतै तऽ की हेतै लेकिन भनसा तऽ नीक से भए जाइ छै तहन तऽ कोनो बेमारीके कोनो आवश्यक्ता नहि ने पड़ै छै गैस पर भनसा करै से कनि टा गैसोके शिकायत भए जेतै ओना ओनाओ बात भए जाइ छै कोनो भी बात भए सकै छै जकरा गैस पर यूज करऽ नहि आबै छै से टा गैस ओतबा यूज नहि करै छै जकरा आबै छै चूल्हा पर यूज करै छै ओ खाना बनबै छै तऽ ओकर भऽ जाइ छै खाना